आंहा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासै सयजनमोन बिदा सानै फंबाय सासे ओमफ्राय बिब' सानै आरो आं बिसिनि गेजेराव आंनि आब'मोनहा हाबा जाबाय सानैबो आरो आदामोनहाबो सानै हाबा जाबाय आरो आं दा फंबायजों थायो आं हाबा जायाखै आंनि फंबायफोरजों थायो आंनि फंबायनि हिन्जाव दङ आरो बिनि फिसा फिसाफोर दङ साब्रै बिसोरबो आंनि फंबायनि फिसाफ्राबो हाबा जाहैबाय सानै बिब' बिनानावा ओमफ्राय सासे हौवामोन बेयो दङ दा आं बिसोरजों गोरोबनानै थाफायो आंनि फंबायनि हिन्जावजों आं बिसोरजोंनो मावनानै दांनानै जाफायो बिसोरजों गोरोबनानै थायो आङो जोंहा दा नखराव जोंसै दा आंनि फंबायनि फिसाज्ला सासे आरो आंनि फंबायनि हिन्जाव आरो फंबाय आरो आं जों साब्रै दा बिसोरजों मिलायनानै बिसोरजों गोरोबनानै थाफायो आङो आंनि बुंनाया बेयावनो फोजोबनाय जाबाय